में अपनी जिंदगी बिच इ'यै चाह्न्नां कि कोई अच्छे गै कम्म करां ते अच्छे लोकें कन्नै रवां ते अच्छी संगत करां ते अच्छे कम्म करां ते अच्छे इन्सान बनांऽ ते मिगी सारे लोक इ'यै आखन कि एह् अच्छा बंदा ऐ ते अच्छे बंदे कन्नै रेहियै ते इन्सान अच्छा गै बनदा ते अज्ज इस जमानै बिच दिक्खी लैओ तुस जेह्ड़ा बंदा अच्छा कम्म करग सारे लोक उसी अच्छा आखदे न ते जेह्ड़ा इन्सान गलत कम्म करदा उसी सारे गै बुरा आखदे मिगी मेरे बजुर्ग न जेह्ड़े उ'नें मिगी इक्कै गल्ल समझाई ही कि कुसै कन्नै बुरा नेईं करना बुरी गल्ल नेईं करनी जो बी करना अच्छा करना कोई इन्सान लब्भे नुहाड़े कन्नै अच्छी गल्ल करनी अच्छा बर्ताव करना उसी अच्छा रस्ता दस्सना कुसैगी अच्छा रस्ता दस्से दा होग असेंगी अपने आप साढ़े भगवान नै अच्छे रस्ते लाना

की जे जेह्ड़े गलत लोक होंदे ते उंटदी सोच बी गलत गै होंदी ते गलत गल्लां सोचदे ते उंटदे कन्नै जेह्ड़ा रवै ते उसी बी ओह् गलत गै बनाई ओड़दे ते एह्दे आस्तै उटनें मिगी समझाए दा ते बजुर्गें गी अच्छे लोकें कन्नै रौह्ना ते अच्छे कम्म करने ते अच्छा करने आह्ला ते अच्छे कम्म करने आह्ला बंदा इक्क दिन अच्छी जगह पर पुज्जी जंदा ऐ ते स्हेई गल्ल ऐ कि जेह्ड़े जेह्ड़े बंदे स्हेई कम्म कीते दे ते अच्छियां गल्लां कीती दियां ते ओह् अच्छी जगह पर पुज्जे दे ते तां करियै अस बी अच्छे कम्म गै करदे ते साढ़ी कोशिश इयै कि असेंगी बी सारे लोक इ'यै आक्खन कि अच्छा बंदा ऐ ओह् ते अच्चे कम्म करदा ओह् ते अस बी कुदै अच्छी जगह पर पुज्जी जाह्न